सोर सालायनो बुंदों स्कुटि सालायनो रोङाब्ला नों मानो दिन्थिला फैला बायखो बेखौ मानो बिदिब्ला मानो फैखो नोङो नोंनि लामाखौ मिन्थिया नामा नोंहा लाइसेन्स दं ना गैया गारिनि लाइसेन्स दं ना गैया लाइसेन्स दं ना गैया नोंहा गारिनि

ओहो नोंहा गारिखौ सालायनो रोंखाया नोङो गारिखौ सालायनो रोंखाया दं नोङो रुल्सखौ मिन्थिया नामा नोङो बिदि जाबा एक्सिडेन्ट जानो हागौमोन दा नोङो जुदि बिदि फैलाबायनानै बेलेगबायदि मालायनि लाइनखौ फैनानै नोङो एक्सिडेन्ट जासिगौमोन ना दा नोङो फाइन होनांगोन नोङो गासिबो रुल्सखौ फल' खालामनानै सालायनांगौ गारिखौ बिदिथ' जानाङा नोंहा नोंनिनो लस जागोन नोंना एक्सिडेन्ट जायोब्ला दा मा खालामगौमोन नोङो दाथ' नोङो फाइन होनांसिगोन नङाबाथ' आं नोंखौ हगार हरनायनो जानाय नंला नोङो मा दस्रा लाइननिफ्राय फैबाय आरो नोङो नोंहा जेबो लाइसेन्सफोरबो होनो हायासै नोङो ओम दे होमबा नों नोंनि गारिखौ आं लाखिनाय जाबाय